जों फालिनाय फोरबोनि नामआनो जाहैबाय बैसागो फोरबो बे फोरबोखौ जोङो जोबोर गाजा गोमजायै फालियो आरो बे फोरबोआवहाय जोङो गासैबो बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला ज' जानानै जानाय लोंनाय जों मोसायो रंजायो गान बाजोना रोजाबनानै जोङो मोसायो आरो बे फोरबोखौ जोङो मोजाङै फालियो आरो बे फोरबोआव जोङो देलायस्रां लोबस्रां दुगैस्रां दुगैनानै बाथौसालियाव खेबसे खुलुमनानै जोङो गामियाव ओंखारलाङो आरो ज' ज' ओंखारलांनानै जोङो जानाय लोंनाय होनायखौ जोङो जानानै मोसायो रंजायो आरो बेफोरबायदिनो जोङो बे बैसागो फोरबोखौ फालियो बे बैसागो फोरबोनि जोबनाय सानाव जोङो खुसि खुसियै गामिनि सेंग्रा सिख्ला ज' ज' ओंखारनानै जोङो मोनसे जेन'बा हाग्राफोराव थांनानै जोङो मैगं थाइगं बुथुमहैयो थाराय दिंखिया इलांसि बायदि बायदि मैगं थाइगंफोरजों जोङो बुथुमनानै लायो आरो बेयाव बुथुमनानै जोङो जायो बेखौ न'आव लाबोनानै जाफैयो आरो बेखौ जानानै जोङो सानोदि बेमार आजारफोरा खारलाङो होननानै जोङो साननानै एबा मानिनानै लायो बेनि थाखायनो जोङो बैसागो फोरबोखौ बेबायदिनो खालामो आरो बेबायदिनो जोङो ज' ज' फालिनायजों लोगोसे जानाय लोंनायजों जोङो बैसागो फोरबोखौ बारहोहरो